تعلیم انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تحفہ ہے تعلیم انسانوں کا گہنا ہے تعلیم کے ذریعے انسان خوبصورت ہوتا ہے تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے اور انسان کو عزت بخشتا ہے جو شخص تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ مجلسوں میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا وہ عزت پاتا ہے اور جو شخص تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ ہر پایمانے کی گفتگو کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اسی طرح سے جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے وہ مجلسوں میں اپنے آپ پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں کیونکہ مجلسوں میں جو باتیں بڑے پیمانے کی ہوتی ہے جس میں الفاظوں کا ایک جم غفیر ہوتا ہے وہ شخص جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ ان الفاظ کو نہیں آسانی سے نہیں سمجھ سکتے اسی اعتبار سے اپنے نہ پڑھے ہونے کی وجہ سے عار محسوس کرتے ہیں یا اسی طرح سے کوئی لیٹر ہو یا کورٹ کی طرف سے بھیجی گئی کوئی نوٹس ہو تو نہ پڑھے لکھے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے نہیں پڑھ سکتے اور اس کے بنا پر وہ اپنے آپ پر ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں اور ایک شرمندگی محسوس کرتے ہیں